नोंथाङा नोंथांनि फोरबोखौ माबोरै रंजायो बेनि बागै एसे बुंना होदो आंथ' माबा नालाय खृस्तियान नालाय जोंना रिलिजियना खृस्तियान ओमफ्राय बयबो मिथिखायो जेन'बा खृष्टमासखौ जों फालियो होननानै जों खृस्तियानफोरा डिसेमबरावहाय डिसेम्बरनि थुइनथिफर आवहाय फालियो होननानै हाय ओमफ्राय बिदिनो खृष्टमासआवहाय मोजां मोनो आरो जेन'बा ज' फेमिलिफोरजोंहाय जाफानो मोनो नालाय माबा गोजान गोजानाव थानाय मानसिफोर जेन'बा फरायहैनो थानाय थाहैनाय मानसिफोर ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजानाव फरायनो थाहैनाय मानसिफोरा बे खृष्टमासावहाय बयबो बन्द' मोनो नालाय खृष्टमास टाइमावहायथ' बन्द' मोनखायो बयबो ओमफ्राय ज' जायो नालाय ओंखायनो मोजां मोनो आरो जेन'बा खृष्टमासखौहाय जोङो ओमफ्राय फेमिलिफोरजों ज' रंजाफानो जाफानो मोनो नालाय खृष्टमास थाइमावहाय ओंखायनो बेखौ गोसोखाङो आरो ना माबा फेमिलिफोरजों रंजानाय जानाय लोंनाय ओमफ्राय नखरनि मानसिफोर आलासिफोर फैयो ओमफ्राय बिदिनो ज' ज' सङो जायो ओमफ्राय माबा खृष्टमासावथ' मिथिखायो बयबो जानाय लोंनाय जायो गाननाय जोमनाय गोदान गोदान गाननाय जोमनाय मोनो ओमफ्राय गथ'फोरा बिराद खुसि जायो आरो ना खृष्टमास आवहाय गाननाय जोमनायफोर गोदान गोदान मोनोबा ओमफ्राय बिसोरखौ नायनानै जोंबो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनायाथ' जाखायो खृष्टमासावहाय बयबो मिथिखायो जेन'बा जानाय लोंनाय मेन बयबो जायो लोङो रंजायो ओमफ्राय खृष्टमास जेरै खृष्टमास केरलाबो खृष्टमासाव मेन जायो खृष्टमास केरल ओमफ्राय बेवहाय जयैहाय गामिनि ओमफ्राय नखरनि ज' मोसायो रोजाबो ओमफ्राय मोजां मोनो आरो जेन'बा गोसोखांनानैहाय बेखौहाय ज'मा ज'मा रंजानो मोनो रोजाबो ज'मा ज'मा थानो मोनो नालाय ओंखायनो खृष्टमासखौहाय मोजां मोनो आरो जोङो दे होमबा